हॅलो हांव महाराष्ट्रातल्यान येयलां हय म्हाका हॉटेलां एक रूम जाय आशिल्लो तुमचें हॉटेला आसा म्हणून हय हय आमी पांच जाण आसा आमगें टू बी एच के एक दोन आनी एक सिंगल अशें पांच दोन तीन रूम जाय कळ्ळे न्हय सद्या आमी आसा एक रिक्षेन कार ये केला रेंटेड घेतलां ते कितली जातली आनी डिस्टन्स आतां आमी एक जक्शनार आसा फॉर रोड आसा तुमचें मातशें पयसल्यान

ओके ओके ओके ओके हय आं हां आं हय येतात तर तुमी आसा अवेलेबल आसतलें न्हय आं बरे हय आमकां ए सी जाय ए सी आशिल्लो आनी ये टी वी बी आशिल्लो रेंट कितलो तुमचो रेंट रेंट कितलो ओके वॉट इज रेंट आं फॉर टूवेंटी फॉर आवर्ज आं ओके ओके ओके ओके बाकी सगलें आसा न्हय आं अशें आं ना ना आमकां बरेंच रूम बरेंच जाय आमकां कळ्ळे न्हय हय आमी जवळ जवळ एक पांच दीस रांवतलें आमी ओके आं ओके मदी ग्रावंड बी असो आसा वॉरपूल आसा न्हय वॉटरपूल बी आसा तुमचो गूड थिंग आनी एंटरटेनमेंट किदें आसा तुमचें एंटरटेनमेंट किदें आसा हय हय ओके वी हेव टू पे वी हेव टू पे तुमची ओन बशीं मिनी बस बी आसात अश्यो कार बी

ओके ओके आमकां गोवा दर्शन करपाक आतां दीस विक सिजन जाता ये टेंपल्स आनी टेंपल्स पळोवपाक आसलें सगलें मानकेची ओके ओके आता ओके बरे बरे येता आमी ओके ओके ओके बरें बाय बाय बाय